नमस्कार सर नमस्ते और कैसे हैं मैं भी अच्छी हूँ और हाँ तो मतलब ये पूछना था मुझे मतलब समस्तीपुर में क्या चल रहा है आज कल अच्छा समस्तीपुर का मतलब व्यवस्था कैसा है

सही अच्छा हाँ तो फिर तो सही है अच्छा है तो यहाँ का मतलब हॉस्पिटल और क्या क्या व्यवस्था है हॉस्पिटल मतलब सही सेवा मिल रहा है कि या नहीं मिल रहा यहाँ

अच्छा मतलब बिकास हो रहा है यहाँ समस्तीपुर में

हाँ चलिए ठीक है मैं भी देखती हूँ इस बार एक बार घूमके मैं भी देखती हूँ क्या यहाँ का क्या है अब तो मतलब कि

हाँ नहीं वहाँ तो वहाँ तो मैं भी एक बार गई हूँ तो अच्छा है सब कुछ बट इधर का मुझे पता नहीं था इसलिए मुझे आपसे पूछना पड़ा ये सब चीज़ ठीक है ठीक है चलिए चलिए सर ठीक है थैंक यू